तुमी समज जर नवेच पेंटर जावपा सोदता आनी तुमकां जर हातूनच आपलो करियर जाय जाल्यार एक आर्टस कॉलेजीन वचून एडमीशन घेयात आतां तें जे कडेन तुमी आर्टस कॉलेजीन वयता ते कडेन तुमकां एक म्हणल्यार एक डिग्री मेळटली आनी आतां म्हणल्यार ड्रिगेच्या शिवाय कांयच जायना आनी दुसरें म्हटल्यार ती कॉलेजीस कॉलेजीसानी तुमकां एक्सपीरियन्स मेळटलो कारण ते एगजीबीशन्स धरता आनी त्या एगजीबीशनानी लोक येता ते मागीर तुमच्या पेंटींगसाक तुमी एक्सप्लेन करूंक शकता एक्सप्रेस करूंक शकता आनी दुसरें म्हटल्यार समज जर तुमी खूब बरे आसा जाल्यार तुमी लग्नानी बी लायव पेंटींग करूंक शकता जें आतां मातशें मातशें येवक लागलां मागीर म्हटल्यार तुमी सोशल मिडीयाचेर पोस्ट करूंक शकतात समज जर तुमचें पेंटींग अशें खूब बरें आसा आनी तुमी वायरल जाले जाल्यार तुमकां एक रेकगनेशन मेळटलो कारण खुबशे अशे पेंटर आसा जेंका आजूनय रेकोंगनेशन मेळना ते काडटा तरी भरपूर बरें पूण तेंका तो तें नांव मेळना जितलें तेंका मेळपाची गरज आसली तुमी बेश्टें भायर वचून बसा भायलीं झाडां आकाश किदें पशु पक्षी हांची ची हांची पेंटींग करा तें पोस्ट करा आनी त्या वयल्यान तुमी मागीर तें पेंटींगस विकोंकय शकता ते प्रमाणे तुमकां पयशे बी मेळटले मातशें नांवय बी मेळटलें किद्याक समज जर आतां तुमी कोणाचेय घरांनी एक पेंटींग पयली लायल्ली आनी तुमकां खूबच आवडली जाल्यार तुमी तेंका विचारतले की ही खंयसरल्यान घेतली मागीर ते सांगतले न्ही की आ हें एकलें चेडूं किंवा चेडो आसलो आनी हेणी म्हाका ती पेंटींग काडून दिली अशें करून तुमचेंय बी नांव वयर चड जातलें